جی آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہے تو ہم فرحت بات کر رہے ہے تو ہمیں آپ کی سروس سے آٹو یا کوئی بھی بس گاڑی جو ہے وہ بک کروانی تھی تو آپ بتا سکتے ہے کہ کوئی گاڑی یا کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ہم جی ہم علی گڑھ سے ہی بات کر رہے ہے تو ہمیں علی گڑھ سے دہلی تک جانا تھا تو آپ پلیز بتا سکتے ہے کہ مطلب آپ کے پاس کوئی گاڑی یا کچھ بھی اویلیبل ہو تو اگر اویلیبل ہے تو پلیز آپ پیمینٹ وغیرہ بتا دیجیے کہ کتنا آپ علی گڑھ سے دہلی تک لیں گے اور اگر کوئی آپ کی گاڑی یا کچھ بھی اویلیبل ہے تو آپ پلیز بک کر لیجیے اور میں آپ کو ایڈریس دے رہی ہوں تو اِس ایڈریس پہ آپ پلیز گاڑی پہنچا دیجیے کیوںکہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہے تو اِس لیے ہم آپ کی بڑی برائے مہربانی ہوگی کہ آپ گاڑی یہاں تک ہمیں فراہم کر دیجیے تاکہ ہم اچھے سے پہنچ سکے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو آنے میں پلیز جلدی کر لیجیے گا آپ